हाँ मैं सभी नुस्खा का ठीक से पालन करती हूँ लेकिन मैं दूसरों के स्वाद के आधार पर अपना भोजन नहीं बनाती मैं अपना भोजन सिर्फ अपने स्वाद के आधार पर ही बनाती हूँ काफ़ी लोगों का बनाने का तरीका अलग होता है काफ़ी लोगों का स्वाद भी अलग होता है कोई तीखा ज़्यादा खाता है तो कोई नमक ज़्यादा खाता है लेकिन मैं थोड़ा कम खाती हूँ इसलिए मैं अपना भोजन अपने स्वाद के अनुसार ही बनाती हूँ जैसा मुझे पसंद है लेकिन मैंने उसके साथ साथ कई खाना बनाने का तरीकों में सुधार किया है जैसे कि कई लोगो के यहाँ दाल बनती है तो कई लोग जैसे गुजराती लोग होते हैं वो मीठी दाल खाना पसंद करते हैं तो मेरे यहाँ थोड़ी तीखी दाल बनती है तड़के वाली बनती है और उसके बाद जैसे जो रायता होता है रायता मेरे यहाँ मीठा बनता है लेकिन कई लोग नमक वाला खाना पसंद करते हैं तो ये सारे नुस्खे मुझे आते हैं उसके बाद कढ़ी को कढ़ी पत्ते का तड़का लगा कर बनाया जाता है और जैसे काफ़ी लोगों को पोहे में कढ़ी पत्ते का तड़का पसंद होता है काफ़ी लोगों को नहीं होता है मेरे यहाँ तड़का लगा के बनाए जाते है जिससे भोजन का स्वाद काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ जाता है इसी प्रकार के मुझे काफ़ी और भी नुस्खे आते हैं जो मैं बना सकती हूँ जैसे आलू से मैं आलू का भर्ता बना सकती हूँ तड़के वाला भर्ता बना सकती हूँ और उसके पराठे भी बहुत स्वादिष्ट बना सकती हूँ इस तरीके के काफ़ी नुस्खे मुझे आते हैं और